क'क्राझार जिल्लानि रांखान्थिनि थाखाय गोनां जायगायारिआनो जादों जोंनि क'क्राझारानो जोंनि क'क्राझार नोगोरानो जोंनि उथुमाय आरो क'क्राझार जिल्लानि रांखान्थिनि दोरोङारि आरो फालांगि फोरा जाहैबाय जोंनि माइ फाथो बेसर सिबिं बोरमा अमा दाउ हांसो फारौ मोसौ मैसो माइ बेसर फाथो सिबिं दा बेफोरनो जोंनि फालांगि खालामनाय जोङो बेफोरखौ फाननानै बा बिजनेस खालामनानै फालांगि खालामनानै जोङो मुलाम्फा मोनो जे बे मुलाम्फानि गेजेरजों जोङो रांखावरिफोरखौ आरजिनो हायो आरो गोरिबफोराबो बेफोरखौ आबाद मावनानै जिब जुनारनि जिब जुनार माइ फाथो बेसर सिबिंखौ आबाद मावनानै दंफां लाइफांफोरखौबो जोङो गायनानै फेदेरनानै फोलावनानै फिथाइ सामथाइ फाननानै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरा बेफोरखौ फाननो थाखाय जोङो खाबु मोनो आरो जों बेफोर फाननायनिफ्राय जोङो एखमब्ला दैफोर बाना जायोब्ला जोङो बेफोर खाबुनिफ्राय जोङो जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो माखासे दाबि दावाफोर माखासे जोंनि बेफोर फालांगि खालामनायफ्राव माखासे बिनानै जाग्राफोरबो थायो दा बैफोरबायदि मानसिनिफ्राय जोङो मा होनो जेंना गोनां बैफोरो फालांगि खालामनायफ्राव बिनिफ्राय जोङो रेहाय मोननो नांगोन आरो बैफोर फालांगि खालामनायाव जोङो बेफोरबायदि फिसा फिसौनिफ्राय जोङो खालामनानै गोजौ फारसे जोङो फालांगि खालामनो सोलोंनागोन अब्लासो जोंनि फालांगिफोरा जोङो मुलाम्फा मोननो हागोन आरो फालांगिरि रांखान्थि जौगानायफोरा सिगांनि समाव जोबोर फिसा फिसामोन नाथाय दा क'क्राझार सोहोर जानायलाय जोंनि क'क्राझाराव रांखान्थिआ जोङो लासैनो जौगाबोबाय गेदेर गेदेर बिल्डिं सहर नगर गारि मथरनिबो बो जोंनाव गिदिर गिदिर फालांगिरिबो फैबाय दा जेरै थाव दिफु पेट्रल पाम्प डिजेल पेट्रल दा बेफोरखौबो जोङो माखासे मा होनो जै थाव जगायथाय जेन'बा थाव फाननाय बिजनेस पेट्रल डिजेल बेफोरखौ फाननानैबो रांखान्थिफ्रा जौगानो हमबाय जोंनि माखासे माइ माइरं बेफोरखौबो जोङो आबाद खालामनानै जोङो फाननानै फिसा फिसा फालांगिमोन नाथाय दानि गेजेराव जोङो गेदेर गेदेर बिदिनो गारि श'रुमफोर बिजनेस खालामनाय फालांगि खालामनाय बेफोरखौबो नुनो मोनसै जोंनि क'क्राझाराव बेफोरनिबो खाबुफोर दङ दा बेफोर खाबुफोरखौबो जों लानांगोन नाथाय जोंनि बे फिसा फिसा फालांगिफोर खालामनायफोरा माने दै बानानि थाखाय माखासे जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जायो आरो दोरोङारि फालांगिफोर रांखान्थि जौगानायफ्राव जोङो लेहेम जायो दा बिनिखाय जोंनि बोथोर मोजां जायोब्ला आबादफ्रा मोजां जायोब्ला हयथ' जों बेफोरखौ जोंनि कक्राझार सोहोरावनो फालांगि खालामनानै जौगानायनि खाबु मोननो हायो दा बिनिखायनो क'क्राझाराव रांखान्थिनि थाखाय जोबोर जौगानाय होननानै आं सानो आरो माखासे फालांगिरिफोराबो बिनिफ्राय सोलायनाय लाबोदों माने गिदिर गिदिर फालांगिरिफोरा मुलाम्फा जानानै गाव गावनि जौगानायनि थाखाय गाव गावनि रांखान्थि सुंथानायनि थाखाय बेफोरखौनो फालांगि खालामनानै रेहाय मोनबोदों बिनिखायनो जोङो माखासे फालांगि खालामनायाव बैफोर माखासे जोंनि थांलाय फैलाय दैबानानि जेंनाफ्रावबो जोङो जेंनागोनां जाबोदों दा अब्लाबो माखासे बेफोरनिफ्राय नेवसिनानै रांखान्थि जौगानायनि थाखाय बेफोरखौ फालांगि खालामथारनांगौ जानानै फैदों आरो जोङो बायलाय फानलाय थायोब्लासो जोंनि रांखान्थि हालोदा जौगागोन दा बिनिखायनो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव रांखान्थि जौगानायनि थाखाय फालांगि खालामनाय सुबिदा दङ गारि मथरनिबो दा बिनिखायनो माने बेफोर फालांगि बेफार फालांगि खालामनानै जौगानो हायो होननानै आङो मोन्दांथि मोन्दों